आं दिनै फिसाला गिदिरखौ बिराद फरायनानै साख्रि बाख्रि गिदिर जाजानो लुबैदोंमोन एसेयावनो आं फरायहोनो हायाखिसै जेरावबा जेबो नांगौ लाइफखौ आं होनो हायासै गोसोआव बेराद न'खराव गैया नालाय रायजो जाजेननायनिफ्रायनो आङो न'खर गोख्रों खालामनो बेराद गोसो दङमोन दिनै आङो फिसाखौ फरायनायावबो आङो दिनै हेफाजाब मोजां साननायखौ खालामनो हायासै जेबो जेबो खेला दुला लानो नागिरदोंमोन कम्पुटार थुम्पुटार सोलोंनो नागिरदोंमोन आं फिसानो लुगैनाय खिनिखौ फरायहोनो लाहोनो हायासै दिन मालायफोर बायदि गाननानै जोमनानै थांनानै लानो लुबैयो थांनो लुबैयो फैसा थाखा गैयै आंहो गरिब मानसि रायजो जाजेननायनिफ्रायनो हा गैया हायाबो दंब्लाबो एसेल' गाइगासेल' फिसा सानैखौ खांनानै बिराद न'खर गोख्रों खालामनो नागिरदोंमोन आं दिनै आरो आंनि साननायानो फिअ मेट्रिक मेट्रिक फा मेट्रिकल' फास जाबाय ओमफ्राय साख्रि बाख्रि निगेरो गथ'आ ओमफाय साख्रियाबो खारो थाङो जाया फिसाया आंनि फिसाला देरसिन फिसाया ओमफाय जागोन नंनानै बेराद आंनि गोसोआव गाबखाङो जेरैबो गोसो गोथारै गाबगु खाङो ओमफाय मोजां नफोर जाबा मोजां नखौ गोख्रों जाथोंसै थानाय उन्दुनाय जेरैबो सानथि गैया जेरैबो आरो राहा गैया उफाय गैया मोजां खामानि लामायाव गैया दिनै आरो लेखा फरायनानैबो आरो साख्रि बाख्रि खारनायफ्रावबो जाफुङा जाफुङा जाथ जानो बायदि जायो जायो ओमफाय दिनै आरो गोसोआव सानो आं दिनै मोनसे नङा मोनसे खामानि फिसाबाबो मोनथोंसै नखराल' गोख्रों मोजां जाथोंसै नंनानै आं गोसो गोथारै गाबखाङो बेराफारसे न'फ्राबो गैया मोजां न'खर मोजां खालामनो हाया फैसा थाखा गैया जों मावनानै जायो संख्रि फानलु बेजोंनो जायो फिसाफोरखौ फरायहोनो मोजां गानहोनो जोमहोनो लामाखौ आङो होनो हायासै मिरा गोसो गोथारै आङो गथ' सानैखौ लानानै रायजो संसारखौ जानो साननानै न'खर गोख्रों खालामनो जाथोंसै होननानै गोसो गोथारै गाबो आर दिनै आरो दिनै गावहा बिदि जाबाय जाबाय फिसा फिसौखौ लानोसै होननानै गोसोआ सांग्रां जायो जेरावखि जाया लानो बेराद गोसोआ सानो आंनि फिसालाया आर सासे ओनदैया जालायबाय दा गथ'आ फरायगासिनो दं बिदिनो लुबैयो मबाइल मबाइल लुबैयो देनां मेट्रक फास जाबा मबाइलखौ ला होननानै बुजायो बिमा बिफाया बिदाया बेनो नांगौ खालि मबाइल आंनि फिसालाया मेट्रिक सिमखौ मोजाङै फरायदो दा ना नाइन आव मोनदों गथ'आ मबाइल लुगैयो बेरादनो गाननाय जोमनाय मोजां लुगैयो र' मालाबा बायगोन फैसा मोनबा थाखा मोनबा नों नुयो न'खराव मा बायदि हाजिरा मावनानै जायो जिनिस गिदिर गोलाव फाननाय गैया मोसौ मोसा फाननाय गैया फैसा थाखा हाबबनाय गैया होननानै आं बुजायो जेला फरायनाया मोजां जागोन एला मोजां फराय हरावबो दिनै फराया होनो फराय फराय होननानै साख्रि बाख्रि लानांगौ साख्रि बाख्रि लाबासो गोलाव गिदिर जायो होननानै आं फरायनाय लिरनायखौ बिराद फोरोङो गथ'आ आंनि दुइसिन फिसालाखौ ओमफाय बे लुबैयो मबाइल नाइनआव फरायदों नों मेट्रिक ला होननानै बुजायो आङो बुजायो बिमा बिफाया बिदायाबो बुङो आं जेला आं दिनै जेनबा मेट्रिक फास जानानै आं साख्रि बाख्रि फिसाखौ मावसै होननानै बिदाया बुङो ओमफ्राय बे गथ' दुइसिना लुगैयो माने मबाइल मबाइलखौ मानो नांगौ मबाइल लाब्ला मा लेखा फरायनो मा रोंनो नोंलाय मबाइल लाना मा जागोन देनां मबाइलखौ लानानै रिचार्ज सोनांगोन फैसा थाखा हाबनाय गैया होननानै बुजाइयो बुङो बेखौ बुङै बुङै बुजायनानै दोनो दे मेट्रिकखौल' फास खालाम मेट्रकखौल' गोरों जानानै मेलेम लाखि मालायफोरजों दा बेराय मालायजों जाला माला दाखालाम मेट्रिख खौ फास खालामथारनांगौ होननानै बुंदों बुङो आरो आमफाय आङो ओमफाय बे माने नांगौ बे माने नांगौ होननानै बे रागा जोङो नों मानसि जानाय नङा बेफोरबायदि गोसो सानदोंबा मालायखौ नुवाखै नों मालायनि गोलाव गिदिर गोलाव गोलाव गिदिरजों गाननाय जोमनायजों जाख' हाया होननानै आं बुङो मालायनि गाननाय जोमनाय मालायनि फरायनाय मालायनि मबाइल थिबि लानायजों गोसो दुंगानो नाङा नों गोयैनि फिसाया बेफोरबायदि लुगैनानै मा जानो मेट्रिकखौ फास खालामगोर होननानै बिराद बुजायो बुङो आं गथ' सानैखौ खांनानै न'खर गोख्रों जानांगौ जेरैबो लाहार फाहार खालामनानै गोसो गोथारै फरायनानै थांनांगौ होननानै बेराद बुजायो जाहोयो लोंहोयो स्कुलाव थांहोयो आङो मोजांल' जाथोंसै फिसाफ्रा न'खर गोख्रों जाथोंसै ओरै हाजिरा मुजिरा मावो बिजों संख्रि फानलु जायो गाननाय जोमनाय मोजां होनो हाया माजों मबिल बायनानै होनो जेला नों मोजां जागोन एलानो होगोन होननानै बुजायो नांगौ नांगौ होनो मोजां बुजायब्ला मोजां थासैलाय आर लानो लुबैनानै आर लुबैबावो लाय दालाथ' दालाथ' दे नों मोजां जाग्रोदो मोजां फरायफुं दानि जुगाव जाम्बा जाम्बि जाबा रावबो मोजां होना फरायनाय थांबासे लिरनाय थांबासो मोजां नुयो नोंखौ बयबो अनो बयबो जो अननाय होयो लेगि स्कुलाव थाङै फरायैखौ मोजां मोना होननानै बुजायो आङो स्कुलाव थांग्रा गथ'खौसो मोजां नुयो सानफ्रामबो थांनायखौसो फरायनायखौसो होननानै आं बुङो बिदिबा मानसि साना अननाय फैयो बयबो होननानै आं बुङो होमबा आर बिदि होनबा थांसैलाय अखमबा आर अखमबा थांलालाय उमुक नांगौमोन आंनो फोरला नांगौमोन होननानै हाबाब नआवनो गैया माजों होनो देनां मोजां जाबा लामा जाबा होगोन नोङो जेखौ लुबैयै बेखौनो मोनगोन नोंल' मोजां जाग्रो मेट्रिक फासखौ फरायग्रोदो गिदिर गोलाव जादो साख्रि बाख्रि लानो गोसो होदो गोख्रों जादो मालायजों फां फुं दारायलाय मालायनि फां फुं दा ओंखार फरायनाय समाव फराय दसे ओंखारनाय समाव ओंखार बेरायनाय समाव बेराय होननानै बुङो आंबो फिसाफोरखौ उमुक जानो होनबानो संनानै होयो उमुक एवनानै हो होनबानो एवनानै होयो जाहोयो लोंहोयो दुगैयै लोबै थां दुगैनांगौ गरमफ्राव स्कुलनिफ्राय फैनानै दुगैनानै जिरन लानांगौ साया सायख्लुम जिरायनांगौ बाथुल बुथुल लानानै दाव अमा दानागिर लामा सामा सानदुङाव दा बेराय होननानै आं बुङो आर बिदि बुंबा सिरि थानोसैलाय मोजां जानोसैलाय जिरायसैलाय ओमफ्राय आरो स्कुलाव थांनाय समब्ला सानसे थांनाय समबा थाङा होनसै हाबाब मानो थाङा सानफ्रामबो फरायनाया दिनैबा मा फोरोङो मासथारा गाबोन मा फोरोङो होननानै आं बुंसै आरो मालाबा दिनाव फैसायाथ' बिखायो बिदि एबसेन जानायखौ लिरनानै दोनबाय एसेबां जादों हनोनबा फैसाया गिनोसैलाय बिनिनो एसे जाबाय नोंना होनबा हैदोलाय होनना आं बुङो आरो जानला मोनला फां फुं दाबेराय स्कुलाव थांनानै थाब ख्लास जानानै थाब फै ख्लास लानानै थाब फै होनना आं बुङो आरो मालायजों बिरि सिग्रेट सोबनायजों लोगो दाजा मोजां फरायना मोजां जानांगौ नोंस्रा मा दं न'खरावलाय गोयैनि फिसा जानानै मोजाङै खर' मेलेमखौ लानानै फराय मालायजों बिदि दाजा होनानै आं बुंनानै बुजायो आरो बिमा जानानै बिमायाथ' जेखौ बियो बेखौ संनानै जाहोयो लोंहोयो गोसो बायदि गैयाबाबो फिसाफ्राल' उदै बुंथों जाहोगोन दङ खौ लोंहोगोन संगोन खावगोन ना बेदर माखौ जानो होनबा एवना होगोन ओरैबादि जानो होनबा संना जोहोगोन फिसाफ्राल' गोसो खुसि मोजां जाथों फरायनो लिरनाय गाज्रि दाजाथों दाजासि नङो बिमाफ्रा ओमफाय बिदि होनबा जानोसैलाय लोंनोसैलाय थांसैलाय मानियोबोलाय साख्रि बाख्रि लानांगौ फिसा फिसौ दानि जुगाव जानला मोनला साख्रि मोनला बाख्रि मोनला फरायनाय गिदिर गोलाव नागिरो बिसिबां फरायदों बिसिबां मादों बेखौ सोङो खारनाय बारनाय बाबो खेला दुलायावबो सोंगोन नोंखौ दानि जुगाव फरायनायजोंसो साख्रि बाख्रियाबो मोनबाय बिसिबां फरायदों बिसिबां मादों फिसाया फिसा मोनगोन गिदिरा गिदिर मोनगोन दानि जुगाव साख्रि बाख्रिखौ बिफोरखौ नोंसोरो मिथिबाय खोनायो जेरावबो नुयो